हमरासबके जे छै सहरसा सबमे बिहारमे जे छै पूरा हमरासबके बाढ़ि आबि जाइए मक्काके खेतीसब डुबि जाइए सबचीज राइ छित्ती भऽ जाइए हमसब किछु नहि कऽ सकै छी एतबा पानी भऽ जाइए हमरासबके तैओ हमसब केनाहिओ केनाहिओ मक्कासब उपजा लै छी कनि कनि खाइके लिए तकर बाद कोनो फसल नहि होइए हमरासबके सब क्षतिग्रह भऽ जाइए क्षति भऽ जाइए वानर से उपद्रव करैए की कही हमरासबके पानि बाढ़ि आबैए बहुत बड़का बड़का बहुत हमसब जलमग्न भऽ जाइए जेम्हर देखलहुँ ओम्हरे जलमग्न रहैए किछु उपजा नहि पाबै छी खा नहि पाबै छी सही ढङ्गसँ